हमरा घरके पीछेमे बहुत सारा चिड़ै चुनमुन सब अबैत रहै छै जोकि आकर्षित करैके लेल मतलब बोलैत रहै छै बोल करके भी आकर्षित करै छै आओर आओर चिड़ै चुनमुन सब अनेक अनेक प्रकार सबके आ करके चहचहाके इधर उधर उड़के भी आकर्षित करै छै आओर ओकरा बाद चिड़ै सब मतलब बैठै छै घरके पिछवाड़ेमे बहुत सारा सब रङ्ग बिरङ्गके चिड़ै सब आबैत रहै छै आओर देखैमे भी बहुत अच्छा लगैत रहै छै देखैसँ भी मतलब आकर्षित करैत रहै छै चिड़ै सब आओर ओकरा बाद देखै छी की चिड़ै मतलब उड़िके उड़िके अबै छै पानि उनी पी लै छै घरके पिछवाड़ेमे जो तालाब है ओयमे पानि उनि पी लै छै ओकर बाद पानि उनि पीके फिर कुछो मतलब किछु भी छींट दै छी वहाँपर जो अनाज उनाज सब उ खा लै छै आओर फिर जो चिड़ै चुनमुन है ओकरा लेल अनाज पानिके लेल छतपर मतलब बिछा दै छियै बहुत सारा ई चावल उवल बिछा दै छियै जो से सब रङ्गके चिड़ै सब अबै छै कबूतर सब अबै छै आओर तऽ उ अनाज उनाज खा लै छै खा करके फिर उड़ जाइ छै तऽ सब रङ्गके मतलब पक्षी सब अबैत रहै छै छतपर अनाज पानिके लेल खाइ उयके लेल तऽ ओकरा सबके लेल सब व्यवस्था हमलोग हमरा सब कर दै छियै आओर फिर अनाज पानि अनाज पानि है तऽ उ मतलब छींट उट देली सवेरे सवेरे शाममे भी छींट देली तऽ फिर आ करके अपना पक्षी सब चिड़ै सब आकरके खैलक ओकरा आओर खाइके बाद खाइके बाद जो पानि उनी भी कभी कभी रख दै छी जो पानि उनी भी पी लेलक खाइके बाद ओकरा बाद उड़ि जाइ छै चिड़ै सब